دراصل وقتی طور پہ انسان ہر کچھ بونا بوتا ہے پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ تر ہر کوئی انسان بوتا ہے اور کسان بونا چاہتا ہے اور اس سے اس کا لابھ بھی اس کو اچھا خاصا ہوتا ہے جیسے کہ کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ہر طرح سے اور ہر ضلع میں ہر اسٹیٹ میں ایک وقتی طور پہ ملتی ہیں جیسے کہ آپ اگر سرسوں پہ آپ لہٹے پہ جاتے ہیں تو آپ کو لہٹا ایسا ملتا ہے زیادہ تر مانا جاتا ہے وہ پنجاب سائٹ میں بہت ہوتا ہے تو ایسے ہی آلو جو ہوتے ہیں آپ کا سکرکندی ہوتی ہے سویٹ پٹیٹو اور آپ کی کیا کہتے ہیں بند گوبھی ہوتی ہے گاجر ہوتی ہیں اور آپ کے آلو ہوتے ہیں یہ کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں فصلیں جو انسان زیادہ سے زیادہ اسے مادہ میں تعداد میں اور اگاتا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ اس لیے اگاتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ اس کو آنند لے سکے اور اس سے اچھا اچھا پرافٹ منافع پا سکے تو اس وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس وجہ سے وہ زیادہ اگاتا ہے اور اس کا اس کو اچھا منافع اور منافع ہوتا ہے